चिकन बिरयानी केना बनबै छियै पहिले पानि गरम करै छियै बढ़ियाँसँ मसाला डालि कऽ पानिकेँ गरम करि कऽ मसाला उसाला डालि कऽ ओकरा रखै छियै तब जाय कऽ जे छै चावल भूँजैत छियै खूब बढ़िआँसँ पियाज काटि कऽ चावल भूजि कऽ खूब बढ़िआँसँ ओकरा रखै छियै लहसुन डालै छियै टमाटर डालै छियै अँचार डालै छियै खूब बढ़िआँसँ भूनि कऽ म मटनकेँ भूजैत छियै चिकनकेँ भूजै छियै खूब बढ़िआँसँ चिकन भूजि लै छियै चिकनमे सभकिछु डालै छियै टमाटर डालै छियै मिरची डालै छियै पतरस डालै छियै लहसुन डालै छियै चिकनमे सभकिछु ओ डालि कऽ ओकरा खूब बढ़िआँसँ भूजै छियै तब तीनूकेँ मिक्स करै छियै खूब बढ़िआँसँ तब बिरयानी बनबै छियै मटर पनीर पनीर लाबै अथि पनीर लाबै छियै पनीरकेँ काटै छियै खूब बढ़िआँसँ काटि कऽ ओकरा अलग साइड करै छियै साइड करि कऽ रखै छियै तब मटर छीलै छियै मटर छील कऽ ओकरा साफ धोइत छियै धोए कऽ फेर मटरकेँ भूनै छियै मटर भूनि कऽ तब पनीरकेँ भूनै छियै तेलमे बढ़िआँसँ छाँकै छियै पनीरकेँ छाँकि कऽ बढ़िआँ तब लहसुन पियाज टमाटर सभकिछु मसालासभ डालै छियै थोड़ा थोड़ा सभ मसाला डालि कऽ फेर मसाला पकाबै छियै मसाला पकाय कऽ तब जाय कऽ जे छै पनीर डालै छियै मटर डालै छियै तब सबजी बनाबै छियै आओर बच्चासभ लए बच्चासभ लए खाना बनाबै छियै मैगिए बनाए लै छियै चूड़ाके पोहे बनाय लै छियै आलू पराठा सिंपल पराठा पूड़ी सबजी सभ बच्चा सभकेँ बना कऽ खिलाबै छियै पुलाव बनबै छियै पुलाव सिंपल बनै छै पुलावमे बिरयानी पहिले बनाबै छियै पियाज भूँजै छियै पतरस भूँजै छियै फेर रिफाइन्ड डालै छियै तब चावलकेँ भूँजै छियै बढ़िआँसँ चावल भूनल चलि गेलै तऽ ओहिमे फेर जे छै पानि डालै छियै पानि डालि कऽ तब जाय कऽ पानि गरम भेलै बढ़िआँसँ पानि गरम करि लै छियै फेर चावलमे डालै छियै तऽ ओकरा धीरे धीरे धीरे धीरे आँचपर सिझाबै छियै पकाबै छियै तऽ ओ धीरे धीरे बनै छै तऽ ओ बनि जाइ छै बढ़िआँ पुलाव बनि जाइ छै ई सादा पुलाव भेलै बढ़िआँ पुलाव बनि जाइ छै तऽ रोटी आलुए पराठा बनबै छियै पहिले आलू उबालै छियै आलू उबालि कऽ रखै छियै ओकर बाद ओकरा छीलै छियै गूँदै छियै ओहिमे पियाज पीस कऽ दै छियै लहसुन पीस कऽ दै छियै गरम मसाला पाउडर दै छियै थोड़ा सा धनिया पत्ती दै छियै हरा धनिया दै छियै ओकरा बढ़िआँसँ मिक्स करै छियै मिक्स करि कऽ आँटा गूँदि कऽ तब ओकरा ओहिमे डालि कऽ तब आलू पराठा बनाबै छियै खूब बढ़िआँसँ तेलमे डालि डालि कऽ ओकरा आलू पराठा बढ़िआँसँ बनबै छियै आलू पराठा परके चटनी भी बनै छै बनबै छियै चटनी बनाबै छियै आलू पराठा परके आलू पराठा साथ खाय लए चटनी भी खाइ छियै बनाय कऽ बढ़िआँसँ बनाय लै छियै बच्चासभ भी खुश भऽ जाइ छै अपनो खुश